मध्यप्रदेश मे राज्य सरकार सभी नागरिकों के लिए सामान प्रतिनिधित्व और सत्ता सुनिश्चित करते है मध्यप्रदेश मे जो राज्य सरकार है हमारी वो जो भी जैसे कि कोई भी योजना लागू करते है कोई भी हम नागरिकों के लिए कोई भी सुविधा का नया नये तरीके से लागू करते हैं तो वो हमेशा सभी के लिए करते है वो ऐसा ही रखते है कि जो कोई भी सुविधा लागू करते है कोई भी योजना लागू करते है तो वो सभी के लिए समान रूप से होती है सभी उसका फायदा उठाते है चाहे वो की भी वर्ग के लोग हो सभी उस योजना का सुविधा का फायदा उठाते है तो इस तरह से हमारे जो राज्य सरकार है सभी नागरिकों को एक समान मानती है और हर तरह की योजना का लाभ हर प्रकार के व्यक्ति तक आसानी से पहुँचती है ताकि किसी भी योजना का लाभ उठाने मे कोई भी वंचित न रह जाए किसी भी योजना से और उन्हें किसी भी योजना का लाभ उठाने मे कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े